दौड़सँ जुड़ल बहुत सारा मीम आओर चुटकुला अछि बचपनके जेना कि बचपनमे बहुत सारा हमसब दौड़सँ जुड़ल खेल खेलाइ छलहुँ जेना कि कोनो सामाने कोनो बहुत दूरी पर राखि दिऔ तीन चारिगो दोस्त मिलि जाउ आओर कहि दिऔ जे सबसँ पहिने आनि लेबही ओ जीति गेल ओकरा बिस्कुट देल जेतौ या कोनो प्राइजे देल जेतौ बाँकी जे नहि अएलौ से हारि गेलौ तऽ हमसब जेसब जीतै छलहुँ ओ तऽ बड़ नीक आओर जेना कि जे हारि गेल तकरा देखिके हमसब बहुत हँसै छलहुँ ओकर मजाक उड़बै छलहुँ या बचपनमे इहो खेल हमसब खेलै छेलहुँ तीनगो बॉक्स पाड़ि दै छलिए चारिगो दोस्त मिलिके कहै छलिए जे तीनगो अगर एहिमे चलि गेलही आओर बाँकी जे एगो बचि गेलौ ओ हारि गेल बाँकी ओ तीनगो राजा बनि गेलै एहिसँ बहुत मजा अबै छलै ओहिसँ हमसब बहुत ही खेल खेलके खुश रहै छलहुँ आओर हँसिओ आबै छलै जे हारि जाइ छलै तकरा हमसब खूब बुड़बक बनबै छलहुँ आओर नहि तऽ कि करै छलहुँ दसगो आदमी मिलि जाइ छलिए कहै छलिए सब मिलिके कोनो सामान आन बिस्कुटे आन चॉकलेटे आन आओर दौड़ रेस लगा जे पहिने अगर जीत जेबही ओकरा पूरा सामान मिलतौ कोनो सामाने राखि दै छलिए दौड़ै छलिए हमसब आओर जे एहिमे हारि गेल तकरा हमसब मजाको उड़बै छलिए सामानो खाइलए नहि दै छलिए जे जीत जाइ छलै से अपन खा लै छलै